हाँ मैम बोलिए आपको क्या चाहिए हाँ मैम हम रेश्टोरेंट से बोल रहे हैं आप कहाँ से बोल रही हैं मैम जी मैम बोलिए आप इलाहाबाद से बोल रहे आपको हमसे क्या चाहिए हम मैम मेजा रोड से बोल रहें आपको क्या चाहिए हमसे

हाँ हाँ बोलिए मैम हमारे यहाँ सुविधा मेजा रोड में आ सकती हैं अच्छे अच्छे यहाँ होटल है आप आ सकती हैं आपको क्या आपका क्या सहायता करते हम हमारे यहाँ गाड़ी खड़ा करने के लिए यह पार्क है आप पार्क में आ सकती हैं गाड़ी ओड़ी एथिन सब खड़ा कर सकती हैं और बताइए बैठने के लिए हमारे हमारे यहाँ सोफा टेबल सब अच्छे अच्छे हैं आप आ सकती हैं देख लीजिए हमारे शुद्ध शाकाहारी है बोलिए मैम हाँ मटर पनीर हाँ बोलिए और तंदूरी रोटी खाई जाएंगी

चावल भी रहेगा और मीठा ओठा आपको सब कुछ मिलेगा हमारे यहाँ हाँ मैम हम पानी हमारे पानी यहाँ हमारे यहाँ बिसलेरी का पानी आता है मैम

सब हमारे यहाँ ए सी पंखा सब हमारे यहाँ है आप आपके अच्छा व्यवस्था है आप आ सकती हमारे यहाँ आप लोग छः लोग हैं यहाँ पर खाना शुद्ध बनता है मैम आप लोग छः लोग हैं हाँ मैम तो आ सकती हैं आप हाँ तो इस्पेसल थाली आपका दो सौ रुपये का पड़ जाएगा तीन सौ रुपये का पड़ जाएगा तो उसमें रहेगा पुलाव पनीर मटर तंदूरी रोटी पालक पनीर मीठे में रहेगा आपका गुलाब जामुन काजू कतली आइसक्रीम ओसक्रीम सब रहेगा मैम बिल्कुल बिल्कुल मैम हमारे यहाँ साफ सफाई के ले कर बहुत कुछ एकदम बढ़िया है आप आ सकती हैं और नमस्ते मैम नमस्ते